खेलमे जे छै से सबसँ पहिने देखल जाइत छै जे खेलाड़ीके

फिटनेस लेवल ओकर की छै मतलब ओ खेलैके लिअ समर्थ छै कि नहि छै तऽ सबसँ पहिने तऽ फिटनेसपर ध्यान देबाक चाही लोकके ताहिके बाद खेल समझना चाही दोसर खेलै लए मतलब अच्छा होना चाही ओकर सारा जे भी ओकर विधि व्यवस्था छै खेलक नियम कानून छै से सब किछु ओकरा पता होबाक चाही तेसर जादा एग्रेसिव नहि होना चाही बेसी उत्सुक नहि होना चाही मतलब जे भी छै खेलना भी अच्छा जरुरी छै आओर ओहिके साथ साथ ओकर जे छै से की कहै छै सब चीजके भी ओकर जाननाइ जरुरी छै